जैसे पोखरि जाय गंगा जी जाय छियै मछली मारय लए तऽ बंसी लगबय छियै तऽ बंसीमे मछली फँसय छै गञ्ची फँसय छै गैञ्चीके ओकरा अथी दोलमे झाँपि कऽ रखय छियै गैञ्ची नहि उछलयके चाही आओर बंसीमे जैसे जाल लए कऽ जाइ छियै तऽ जाल लगबय छियै जालसँ मने मछली पीटय छियै तऽ इचना आबय छै पोठिया आबय छै बोआरी आबय छै ई सब छाँकिके दोलमे करिके झाँपिके रखय छियै घर लएके आबय छियै तऽ बनबय छियै आओर अथी कीनल जाइ अथी गंगा जीमे मछली गंगा जीमे भेलय पोखरिमे जाय छियै पीटय लए तऽ पोखरिमे जैसे बी ग्रेड मछली भेलय आओर चैंयावला मछली भेलय रेहू मछली भेलय ई सब पीटके दोलमे करिके लएके तब आबय छियै हमे मछली पीटय मछली मने पीटय लए जाय रहय तऽ इचना मछली भेलय आओर सिङ्घी मछली भेलय हरगढ़ैत मछली भेलय गरैया भेलय मने गरैया मछली भेलय सब मछली पीटके दोलमे करिके लएके घर आबय छियै आओर अथी लाठीवला महाजाल भेलय महाजाल जेना छिरियाबय छियै सबके मछली फँसि जाइ छै पोठिया भेलय इचना भेलय गरैया भेलय बोआरी भेलय गंगा जीमे पीटय छियै मछली ओकरा पा अथी करय छियै कैसे मछली पीटल जाय छै जाल लए कऽ जाय छियै जाग लए कऽ जाय छियै दोल लए कऽ जाय छियै बड़का बड़का हरिया रहय छै ओइमे मछली झाँपय छै बुआरी भेलय सिङ्घी मछली भेलय पोठिया भेलय गैञ्ची भेलय सिङ्घी मछली भेलय हरगढ़ैत मछली भेलय आओर अथी मछली अथीवला होलय मछली छोटकी मछली अथी अथीवला मछली भेलय छही मछली भेलय छही तनी तनी होलय ओ मछली पीटय छियै बंसी लए कऽ जाय छै तऽ बुआरी फँसय छै गरैया फँसय छै आओर बंसी लए कऽ जाल लए कऽ जाय छियै तऽ गैञ्ची फँसै छै गैञ्ची फँसय छै रेहू मछली फँसय छै आओर बचबा फँसय छै बचबा मछली फँसय छै बड़का मछली छोटका मछली ई सब मछली फँसै छै जाल लए कऽ जाय छियै बड़का जाल रहय छै बड़का जाल रहय छै ओइ सबमे फँसय छै सबकिछु मछली लै छै आओर बड़का अथी रहय छै जाल रहय छै ने तऽ ओइेमे फँसबय छै जाय छै सब आओर अथी बंसी लए कऽ जाय छै तऽ एक घण्टा दू घण्टा बैठय छै तब गरैया मछली फँसल तऽ पोठिया फँसल तऽ बुआरी फँसल रेहू फँसल रेहू फँसल आओर अथी भुइयाँ मछली फँसल आओर अथी गैञ्ची फँसल सब मछली मने बंसियोसँ फँसय छै जालोसँ फँसय छै जालो लए कऽ जाय छै बड़का लाठीमे बनाय कऽ जाल गिरबय छै ओइ जालमे मछली फँसायके तब लए कऽ आबय छै मछलीके आओर छोटका दोल लए कऽ जाय छै अथी करिके जाय छै तब पीटके मछली आबय छै तब अथी करय छै मछली पीटय छै तब आबय छै आओर मछली जाय छै ने गंगा जी तऽ गंगा जीमे पीटय छै तब जा कऽ आबय छै मछली लएके आओर अथी लएके जाय छै मछली मने दोल लएके जाय छै ने दोलमे आबय छै अथी गंगा जी जाय छै गंगा जी भेलय पोखरि भेलय पोखरिमे पीटय छै जे गंगा जी मिलय छै सोति मिलय छै ओइमे पीटय छै मने कऽ जाय छै मछली पीटय दोलमे लएके आबय छै आओर मछली बनबय छै घर पहुँचय छै मछली लएके आओर अथी करिके आबय छै मछली लएके आओर अथी जाल होय छै जालमे पीटय छै तब मछली लएके मने आबय छै आओर बोआरी भेलय आओर अथी बोआरी भेलय रेहू भेलय इचना भेलय पोठिया भेलय गैञ्ची भेलय सब मछली पीटके बनाय घर लएके आबय छै पोखरिमे जाय छै पीटय लए केना पालय छै ओकरामे दाना गिरबय छै तऽ पोठिया नमहर होइ छै रेहू नमहर होइ छै गैंची नमहर होइ छै बोआरी नमहर होइ छै तऽ ओकरा पालन करय छै तब ओकरा पीटय छै तब ओकरा बंसीसँ मारलक तऽ ओकरा बेचय लऽ लए कऽ आयल मछलीके मने सब सब पालन करय छै सबकिछु करय छै मछलीके सबकिछु मने करय छै सबे अथी बेचय छै लै छै खायवला खाय छै पीटयवला पीटय छै गंगा जी गेल पीटय लए जालसँ पीटके आयल दौड़ल कहलक एक दोल भेलय गरैया भेलय इचना भेलय पोठिया भेलय सब मछली पीटके दौड़ल आबय छै जाइ छै मछली पीटय लए गंगा जी गंगा जीसँ आबय छै मछली पीटयमे सब मछली पीटय छै सबकिछु करय छै आओर मछली पीटके तब आबय छै मछली अथी गंगा जी जाइ छै गंगा जीमे पीटय छै बोआरी भेलय इचना भेलय पोठिया भेलय गैञ्ची भेलय आओर अथी अथीवला मछली भेलय बचबा भेलय रेहू भेलय गंगा जी जाइ छै गंगा जीमे पीटय छै तब घर आबय छै पोखरिमे जाइ छै पोखरिमे पीटय छै बंसी लएके जाइ छै बंसीसँ मारय छै मने सबकिछुसँ लए कऽ जाइ छै सब सँ मारय छै ब ब अथी करय छै पीटय छै लए कऽ आबय छै घर तब बनबय छै मछली गंगा जी जाइ छै तऽ गंगा जीमे जाल लगबय छै जालमे इचना आबय छै पोठिया आबय छै गैञ्ची आबय छै बोआरी आबय छै मने छओ सात तरहके मछली सब अथीमे आबय छै पीटय छै अथी करय छै मछली आबय छै तऽ पीटय छै सबकिछु बोलय छै लएके घर आबय छै मछली पीटय जाइ रहियइ हमे अथी गंगा जीमे जाइ रहियइ तऽ गंगा जीमे जालमे मछली चलि आबय छै महाजाल गिरबय छै तऽ ओइमे मछली आबय छै मने बड़का बड़का डेकची रखय छै ओहोमे मछली पीट कऽ भरय छै तब बेचय छै तब ओकरा पोखरिमे अथी पालन करय छै मछलीवला अथी दाना आबय छै दाना गिरबय छै मछली दुइये महिनामे तीने महिनामे बड़का बड़का होइ जाय छै सबकिछु दै छै मछलीके दाना खिलबय छै ई खिलबय छै मछलीके तब मछली एतबो बड़ा होइ छै पीटय लए जाइ छै बंसी मारय लए जाइ छै तऽ दू घण्टा बैठल रहय छै तीन तीन घण्टा बैठल रहय छै तब जा कऽ अथी होइ छै मछली आबय छै तब मछलीके अथी करय छै तब जा कऽ मछलीके अथी करय छै तब जा कऽ घर आबय छै बंसी लए कऽ जाइ छै तऽ बंसीमे दू दू घण्टा बैठल रहय छै पाँच पाँच घण्टा बैठल रहय छै जाल लए कऽ जाय छै तऽ एते एते पानीमे घुसय छै तऽ गैञ्ची आबय छै पोठिया आबय छै बोआरी आबय छै रेहू आबय छै सब मछली पीटके हरियामे रखय छै दोल लए कऽ जाइ छै जग लए कऽ जाइ छै जकरा जे बर्तन मिलय छै सब लए कऽ जाइ छै सब पीटय छै मछली गंगा जीमे जाय छै गंगा जीमे पीटके तब घर आबय छै पोखरि जाइ छै पोखरिसँ आबय छै पीटके हरिया भरिके लएके मछली आबय छै घरपर आबय छै तब जा कऽ बनबय छै खाइ छै मछली गंगा जी गेल पोखरि गेल मछली पीटलक पोठिया इचना गरैया गैञ्ची बी ग्रेड रेहू ई सब मछली पीटय छै तब लएके आबय छै आबय छै तऽ अपना घरमे खाइ छै जेना होइ छै तेना सब जाइ छै अपन अपन मछली पीटय छै दोल लएके जाइ छै जग लएके जाइ छै सबकिछु लएके मतलब जाइ छै पीटय लए मछली पीट कऽ आबय छै मछली जाय छै पीटके आबय छै आओर हुवाँसँ पहुँचय छै मछली तब जाके लए कऽ आबय छै मछली पीटय छै आओर आबय छै सबकिछु करय छै जैसे गैञ्ची भेलय बोआरी भेलय इचना भेलय पोठिया भेलय गरैया भेलय बी ग्रेड भेलय बचबा भेलय सब मछली जाइ छै पीटय लए बंसीसँ पीटय छै जालसँ पीटय छै बड़का महाजाल गिरबय छै लाठीमे बान्हिके उसँ पीटय छै एक दाब पीटय छै सब मछली तुरत चलि आबय छै सब मछली पीटय छै अथी करय छै मछलीके पीटके तब घर आबय छै अथीसँ लएके जाइ छै जालसँ लएके जाइ छै आओर बंसी मारय छै बंसीसँ पीटय छै